आमी शहरान रावपी पूण आमच्या कडेन हांगा रिसोर्सिसाची कमी अशी चड ना पूण जेन्ना कोवीड आयिल्लो तेन्ना सगळें बंद आशिल्लें पब्लीक ट्रांसपोर्ट म्हणजेच बस किंवां टॅक्सी हें सगळें बंद आशिल्लें त्या कारणान जाणट्यांक बी भायर व्हरून वॅक्सिन दिवपाक हें बरेंच कठीण जाल्लें गवरमेंटान सगळ्यांक जागे एलोट केल्ले थोड्यांचे जागे लागींच आशिल्लें पूण थोड्यांचे भरपूर पयस थंय वचप भरपूर त्रास घरान जाणटी आसात जी बॅड रेस्टार आसा किंवां चलपाक जायना असलीं आसा तांकां व्हरून हाडपाक खूब कठीण पडलें थोडें कोणाक अस्तमाचो प्रोब्लम आसा किंवां आनी कसलो प्रोब्लम आसा जाल्यार तांकां घरांतल्यान भायर व्हरप खूब रिस्की आशिल्लें कोव्हॅक्सिन आनी कोविशिल्ड हीं दोन वॅक्सिनां आशिल्लीं तेन्ना आनी फ्रंटलायन वर्कर्जांक सोंपल्या शिवाय बाकिच्या लोकांक हें उपलब्द करूं नाशिल्लें ताज्या खातीर धोका वाडत आशिल्लो तितलोच भंय वाडटालो घरान एक धाकटो भुरगो सुद्दा आशिल्लो आनी त्या कारणान घरांतल्यान भायर पांय दवरप हें खूब कठीण जाल्लें आनी खूब भयानक जाल्लें आतां म्हाका सगळ्यांत पयलीं वॅक्सिन मेळिल्लें पूण घरांतल्यान भायर वचप हें खूब मातशें भयांकर आशिल्लें व्हडली लायन लागिल्ली वॅक्सीन घेवपाक थंयच लोक एकामेकांच्या लागीं येताले थंय पावतकर मागीर काम फटाफट जालें खरें पूण थंयच्यान घरा पावसर जिवन जिवन नाशिल्लो आनी ताज्या नंतरचे थोडे दीस बरें उरल्यार पुरो असो एक भंय आशिल्लो परत परत लोकांचे आयकूंक येतालें की कोण बरो ना जालो कोण गेलो आनी तातूंत भंय आनीक वाडटालो कितलोसोच ती वॅक्सिनां सोंपलीं म्हणून कितल्या जाणांक कितलो तेप पर्यंत वॅक्सिना मेळनाा तातून आनीक भंय वाडटालो काम करपाक खंय वचपाक मेळना आशिल्लें त्या कारणान पयशांचो फ्लो कमी जाल्लो आनी पयशांचो फ्लो कमी जाल्ल्या कारणान मात्शे टेन्शन घरा कडेन वाडिल्लें सेंटरां हांगच्यान घरा कडल्यान धा ते पंदरा मिनटांच्या वाटेर आशिल्लीं खरी पूण बाकिच्यांक जी मेळिल्ली ती हांगच्यान एक वर देड वर इतले पयस आशिल्लीं आनी वाटेर सगळे कडेन पुलीस राविल्ले जे चॅक करताले की कोण खंय कित्याक वता आनी किदें कशें आतां मुखार वचपाक मेळटलें काय ना हाजें टेंन्शन आशिल्लें गेलीं जाल्यार वॅक्सिनां मेळटलीं कांय सोंपतलीं हाजेंय टेंन्शन आशिल्लें पूण देवाची कृपातून सगळ्यांक सगळें सारकें मेळ्ळें आमकां वचपाक मेळ्ळे आनी आमकां कसली शॉर्टेज खातीर आमकां कसलोच त्रास जावं ना